असांजो खेत्र गांधीधाम पंहिंजो सिंधियुनि जो वसायल शहरु आहे हिन शहर में मुख्य तौर ते के डी टी टी ए सिंधियुनि वसायल आहे कच्छ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन टेबल टैनिस जा जाम सुठा सुठा खिलाड़ी इता निकिता आहिनि हितां जा फाउंडर रहिया आहिनि टेबल टैनिस जी नैशनल लैवल ते इन जी सुञाणप आहे हितां नैशनल लैवल जा प्लेयर्स थिया आहिनि इवन हितां ॿ खिलाड़ी अहिड़ा आहिनि जेके अॼु अमेरिका वञी करे उते कोचिंग ॾियनि पिया त मां उहो नालो वठणु चाहिंदुसि श्री महेश शिंगोरानी जो पुट श्री ईशान हिंगोरानी जो ईशान हिंगोरानी अॼ जी तारीख़ में कैलिफोरनिया में हिकु सैंटर में कोच आहे ऐं हू उन जे अंडर में घटि में घटि अठ कोचिस ॿिया आहिनि जेको सभु हुते ट्रेनिंग ॾींदा आहिनि टेबल टैनिस जूं उहे इंटरनैशनल लैवल ते विनर बि रही चुको आहे इन तरह जे ॿियो आहे के डी बी ए कच्छ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन बैडमिंटन जा बि जाम सुठा प्लेयर्स हिते आहिनि पंहिंजा सिंधी बि चङा ई हिन में पार्टिसिपेट कंदा आहिनि ऐं चङा विनर बि आहिनि अॼु गांधीधाम नंढिड़ो शहरु आहे पर तव्हां हिते ॾिसंदा त प्लेस जेके आहिनि उहे नैशनल लैवल ते आहिनि त इन ॻाल्हि खे ॾिसी एतिरी ख़ुशी थींदी आहे कि काल्ह सिंधी किथे गेम में हुजनि न हुजनि पर अॼु त ज़रूरु ॾाढे सुठे नमूने आहिनि ऐं रांधियुनि जे बारे में हुननि खे पंहिंजी हैल्थ ऐं फिटनेस जे बारे में अॼु सुठी अवेयरनेस आहे न्यू जनरेशन हिन खे जाम सुठो फॉलो पई करे टी आहे हिते सरकारी संस्था दीन दयाल पो्ट ट्रस्ट जेका फोरमली नोन एज़ कारला पोट ट्र्स्ट दीन दयाल पोट अथॉरिटी हाणे हुन जो नालो आहे ऐं उन्हनि पंहिंजो हिकिड़ो ॾाढो सुठो वॾो लेवल मैंटेन कयल आहे स्पोर्ट्स जे लाइ हिते जॉगिंग ट्रैक्स क्रिकेट जे लाइ स्टेडियम टेबल टैनिस बैडमिंटन बिलीयड्स कैरम वग़ैरह इंडोर जे लाइ ॾाढे सुठी ऐं मल्टी पर्पस हॉल ठहियलु आहे ऐं तंहिंखां सवाइ उहे वक़्तु वक़्तु वक़्त ते जेके बि आहिनि जीअं इंटरपोर्ट कॉम्पिटिशन्स थींदी आहिनि हुन में पार्ट वठंदा आहिनि इवन हितां जा जेके ॿिया आहिनि एम्पलाइज़ या उन्हनि जा ॿार उहे सभु ॿियनि हंधु वेंदा आहिनि रांधि करणु खेल महाकुंभ गुजरात सरकारु कराईंदी आहे उते पार्ट वठंदा आहियूं वग़ैरह वग़ैरह सुठे नमूने हिते थी रहियो आहे